इंवायरनमेंट चैलेंजेस साढ़े ज्यादातर प्हाड़ी एरिया ते इत्थै ज्यादातर ना बर्फ बड़ी ज्यादा पौंदी ऐ बर्फ बड़ी ज्यादा पौंदी कन्नै केईं बारी बरसांती केह् होंदा कि ज्यादा बर्खां शर्खां होने कन्नै पस्सियां बगैरा बड़ियां आंदियां ते शिड़क बड़ी डैमेज होई जंदी ते फ्ही असें नी केह् तरीके अपनाई सकदे इयै कि इयेै कि बर्फ जिस बेल्ले ज्यादा होग तां इयै कि पैहले लोक पैहलां हां तैयार होइये फ्ही सारे लकड़ियां शकड़ियां अंगीठियां वगैरा प्हाड़ी एरिया ते नैचुरली आम तौर उप्पर लकड़ियां वगैरा ते ज्यादा जुड़ना पौंदियां ते इयै के अस जिसलै कुतै जन्ने ते अस एह् ऐ कि ज्यादा बर्खा होवे ते अस्स घट्ट गै कुतै सफर करने इस कन्नै अपने आप गी अस प्रोटेक्ट करी सकने आं और केह् तरीका भला